देखियौ हमसभ बाइक सवारपर गयलहुँ यात्राके दौरान घूमय फिरय लेल तऽ दोस्तके साथ गेल बढ़िआँ लगै छै किएकि दोस्तके साथ सभ गयलहुँ तऽ घूमय फिरयमे मन लगै छै जगह जगह गयलहुँ किछु किछु लेलहुँ खेलहुँ मौज मस्ती कयलहुँ तऽ घूमयके लेल दोस्तसभ ठीक रहै छै देखियौ पप्पा आओर साथे गेलियै तऽ किछु घूमय फिरयमे मजा नहि आबै छै किछु खाइ पियै लए मजा नहि आबै छै तऽ इएहके लेल इएहके लेल दोस्त सङ्गे गयलहुँ बढ़िआँसँ घुमलहुँ फिरलहुँ किछु किछु खेललहुँ फेर किछु खयलहुँ पीलहुँ मौज मस्ती लेलहुँ ओहिके बाद घूमय फिरयमे बहुत मन लागल यए कहीँ मैच आर होय तऽ ओहिमे देखलहुँ टाइम पास होय गेल आओर घूमय फिरयमे बहुत मन लागै छै दोस्त सभके साथ ओहिसँ घरके आदमीके साथ गयलहुँ तऽ घूमयमे तऽ मोन नहि ओतेक लगै छै तऽ इएहके लेल दोस्त सबके साथ गयलहुँ कहीँ कहीँ घूमय फिरय लए से मोन लगबे करै छै ओहिसँ आओर मनोरञ्जन होइ छै जैसे किछु खाय पियैके लेल बहुत नीक नीक सामान खयलहुँ पीलहुँ आरामसँ मस्ती लेलहुँ ओहिके लेल दोस्त सभके घूमयके लेल बहुत अच्छा नीक छै वैसे घरके आदमी सभके लेल गेलहुँ तऽ मोन नहि लगलै घूमय फिरय लए तऽ अइसे दस दोस्त सभके साथ गयलहुँ तऽ घूमय फिरयमे मोन लगै छै ओहिके लेल दोस्त सभके साथ गयलहुँ तऽ बहुत नीक नीक ब् जगह देखलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ बढ़िआँसँ मौज मस्ती होल ओहिके लेल दोस्त सभके साथ घूमयके लेल बहुत नीके लगै छै ओहिसँ ओ नीके लागै छै ओहिसँ घरके साथ गयलहुँ तऽ मोन नहि लगै छै होइ छै तऽ ओहिके लेल दोस्तके साथ घूमयके लेल बहुत नीकेसँ रहलहुँ खयलहुँ पीलहुँ बढ़िआँसँ ऐश मौज कयलहुँ इएहके लेल दोस्त सभके साथ घूमयके लेल बहुत नीक लगै छै